डोगरी भाशा च लिटरेचर ते पोइट्री च इसदे च जेह्की डोगरी भाशा इस्तेमाल होंदी ओ जेह्कियां बी इसदियां कताबां छपदियां डोगरी दियां उसदे च होई गेआ जेह्कियां बी फिक्शनल कताबां होंदियां नान फिक्शनल होंदियां ओह् होइ गेइयां ते और आर्टिस्ट गी एक्सप्रेशन अगर दिक्खना होए तां गीतड़ू होई गे कुड्ड होई गेआ भाखां होई गेइयां ते डोगरी गीत बी अजकल बड़े चले दे ते उसदे जेह्की ऐ डोगरी काफी इस्तेमाल होंदी ते अजकल इ'यां बी डोगरी जेह्की ऐ उसदा स्टैण्डर्ड हून बधा दा गै दिन व दिन